ॿाल श्रम या ॿाल मज़ूरी हिक दुनिया जो चिंता वारो मुदो आहे ॿारनि खे शारीरिक ऐं मानसिक असरूं ॾाढियूं ख़राब थियनि थियूं ॿाल मज़ूरीअ सां ॿारनि जो भविष्य बिगड़े थो उहो पंहिंजे भविष्य सुठे तरीक़े सां न थो ठाहे सघे ॿाल श्रम या ॿाल मज़ूरी उणिवीह सौ छहासी अजो कायस अॼु जे क़ाइदे में समुझायल आहे त जेको ॿार चोॾाहं साल पूरा करण खां पहिरियां ई कमु करे थो उहो ॿाल श्रमिक या ॿाल मज़ूर में ॿाल मज़ूर ॻणाए जे थो ॿारनि खे पैसनि जे लाइ आवक लाइ ॿारनि खे मज़ूरी था कराइनि इहो कमु न थियणु खपे जेको क़ाइदे जे विरोध में आहे जय झूलेलाल